गोंयांत दर्या आसा म्हणजे गोंयांत उदकाचे वॉट स्पोर्ट आसप खूब गरजेचें त्या खातीरच तर गोंयांत टुरिस्ट येतले न्हय नाजाल्या खंय येतले बरोबर आतां प्रस्न विचारला त्या प्रमाणे पॅरा ग्लायंडींग बनाना रायड डॉल्फीन रायड स्कुबा डायवींग आनी हेर तरेचे वॉटर स्पोट गोंयांत मे अनुभव करपाक मेळटा